खानामे आर्डर करना छै केक ठण्डा मिठाइ जैसे की केक केक करना छै आर्डर केक केक केक आर्डर करलियै ऐसे की बिना अण्डावला केक होना चाहिए जैसे की सावनमे मीट मछली अण्डा नहि खाइ छै इसीलिए बिना अण्डावला केक होना चाहिए ठण्डा ओकराबाद केक लेना छै